अपने पैसे कई तरीके से बचा सकते हैं जैसे हम घर में रखके भी सुरक्षित कर रख सकते हैं और बैंक में जमा करवा के भी सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह लगती है मुझे बैंक लगती है क्योंकि घर में अगर हम पैसे बचाते हैं तो वहाँ पर चोरी चकारी का डर रहता है लेकिन बैंक में ऐसे कोई डर नहीं रहता हैं आजकल जैसे एफ डी म्युचुअल फंड इत्यादि चीज़ें चलने लगी हैं म्युचुअल फंड मुझे काफी अच्छा लगता है लेकिन एफ डी जो है मुझे म्युचुअल फंड से ज़्यादा सुरक्षित लगता है क्योंकि एफ डी में हमें हमें अपनी पसंदीदा ब्याज भी मिलता है और हम जब भी चाहें तो हमें ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ से पैसे निकाल भी सकते हैं एफ डी में अगर हम पैस जमा कराते हैं तो हमें हर साल हर महीने हमें पूरे ब्याज के समय हमारे पैसे मिला कर मिलते हैं